हाँ पेट्रोल की क़ीमत से जो है कुछ समस्याएँ इतनी ज़्यादा झेलनी पड़ रही हैं जैसे कहीं जाना हुआ तो पेट्रोल की क़ीमत इतनी महँगी पड़ रही है जिससे आदमी एक बार उसको सोचने समझने में कुछ समय वह अपने को सोचता है कि मैं कहाँ से इतना महँगा और उसके साथ साथ इतना उसमें प्रदूशण हो रहा है जिससे कि पूरे वातावरण में धुआँ इतना तेज़ निकलता है और फैलता रहता है जिससे आदमी सोचता है कि दी गाड़ी का तो जाना आना मुझे बहुत आसान तो हुआ लेकिन महँगाई दी पेट्रोल से जो है इतना ज़्यादा हो गई कि एक बार मुझे अब सोचना पड़ रहा है कि मैं कम समय में जो पहुँच जाता था वह ईंधन के वजह से मुझे सोचने का समय नई है कि मैं कितना देर में पहुँचूँगा क्योंकि उसका प्रदूशण जो है जनता के लिए बच्चों के लिए और पेड़ पौधों पर भी उसका असर पड़ता है वातावरण अशुद्ध होता जा रहा है प्रदूशण जो है बढ़ने से ही जो है हर तरीक़े की बीमारियाँ दूषित हो रही हैं बीमारियाँ फैल रही हैं पेड़ पौधों का फूलना फलना भी कम हो रहा है इससे जो है आदमियों को दूर दराज़ जाने में भी महँगाई पेट्रोल को देखते हुए भी उसको सोचना पड़ रहा है यह सब ऐसी समस्याओं को झेलते हुए भी जो है आज हमें इस समस्या के साथ जो है आक्सीजन शुद्ध ना होने से जो है कार्बनडाईआक्साइद की मात्रा इतना ज़्यादा फैल रहा है जिससे पेड़ पौधों का जो आक्सीजन जो निकलता है वह वह धुआँ के वजह से वह दूषित होता जा रहा है जिससे आदमियों को हर समस्या झेलनी पड़ रही है जिससे कि जो है बच्चों को अनेकों प्रकार की बीमारियाँ हर तरह के कीड़े मकौड़े जो इतने हैं पेड़ पौधे बर्बाद हो रहे हैं और नष्ट हो जाते हैं बीमारियाँ से जो है हर इंसान परेशान है जीव जंत सबके लिए भी प्रदूषण से परेशानियाँ बढ़ती जा रही है इससे वातावरण जो है दूषित होता जा रहा है इस पेट्रोल से की बढ़ती क़ीमतें जो है अच्छे अच्छे लोगों की कमर को तोड़ दिया जोकि कम समय में कम अपना उत्पादन अपना विकास अपना भविष्य को सोचा था वह धीरे धीरे दिन पर दिन महँगाई की वजह से जो है प्रदूषण की वजह से वह परेशान होता जा रहा है इन परेशानियों को झेलने में वह विफल है और सफलता के लिए जो है वह हमेशा अपने को सोचता रहता है कि यह प्रदूषण से दूरी बने जिससे प्रदूषण मुक्त हो जाए और मैं स्वच्छ रहूँ वातावरण स्वच्छ रहे जिससे कि जल जीवन सब कुछ शुद्धता रहे फूल फूल पत्ते पेड़ पौधे भी स्वच्छ रहें उनकी सुगंधित हवाएँ मिलती रहें हमारा मन दिमाग़ भी चंचल रहे यह प्रदूषण पेट्रोल के बढ़ती क़ीमतों द्वारा जो है हर आदमी के मानसिक को तोड़ रहा है और कमर तोड़ते हुए भी यह प्रदूषण फैलता जा रहा है इसी के वजह से जो है हर आदमी जो है रास्ते बेरास्ते चलने और यह करने जो है पेड़ पौधों की सुगंधित हवाओं को ना मिलने से जो है हमेशा दुखित है इसी पेड़ पौधों के लिए जो है शुद्ध हवा की जो है शुद्धता के लिए जो है आक्सीजन की अवस्यकता है आक्सीजन जो है इंसान के लिए अवश्य ज़रूरी है